मां नंढे हूंदे खां वठी पंहिंजे ऐं भाउरनि सां गॾु पंहिंजे पापा सां गॾु असां घुमणु वेंदा हुआसीं दौड़ लॻाईंदा हुआसीं बाग में वेंदा हुआसीं त हिकु दफ़ो मां पंहिंजे पिता साहिबु सां गॾु वियुसि पिए त मूंखे दौड़ लॻाईंदे लॻाईंदे किरी पियुसि किरी पियुसि सां त उते माण्हू घणा ई अची या मूंखे अॼु त पिणु उथारियो ऐं उथारे करे हिकदमि ई पहिरीं त उन्हनि मालिश ऐं मालिश हणे ॾे पेर में ॾाढो सूरु हो एतिरो सूरु हो जो मां बि न पियो सघां त उते का बुजुर्ग लेडी हुई उन मूंखे संभालियो ऐं मूंखे तेल जी मालिश सां करे मूंखे पहिरियों बाबे सां गॾु तूं घर वञ मां घर आयुसि घर अचण सां इहे हेडु लॻाइणु हैड जो पाउ लॻायूं तेल मालिश कयूं घणे ई कुझु कयूं खीर में हैडु विझी मुंहिंजी माता सां मूंखे पियारियो ऐं पेर त ॾाढो सुजी वियो हो बाम बाम जेकी आयोडेक्स हूंदा आहिनि उहो बि लॻायोसीं पर सूरु एतिरो हो जो मतिलबु रुअण पिए आहियो डाढो हिकु कलाकु ॿ कलाक पोइ पटे सां ॿधी करे बांस में रहियुसि निंड गोली वग़ैरह ॾिनऊं सुम्ही रहियसि ऐं तंहिंखा पोइ हिकु ॿिनि ॾींहंनि जो इहो मुंहिंजो सूरु हलियो पर जेको मुंहिंजो घुमण जो शौकु हो उहो जो हो ॾाढो लॻातारु रहियो ऐं मां वरी साॻियो दौड़ पाईंदो हुउसि दौड़ पाइण सां मुंहिंजो शरीर सिहत काफ़ी सुठी रहंदी आहे ऐं मुंहिंजी जेका इहा शरीर आहे उहो तंदरुस्त आहे दौड़ सां मूंखे घणे ई फ़ाइदा पिया आहिनि मूंखे अॼु ताईं उहो आहे ऐं चोट त मां ख़ैर लॻंदी कंदियूं हुयूं ऐं जेके बाम वग़ैरह या दवा ॿवा कढे पर शौकु मुंहिंजो अॼु जी उमिरि ताईं मुंहिंजो इहो शौकु ज़िंदो आहे मां दौड़ वग़ैरह लॻाईंदो आहियां